ہمارے باورچی خانے میں بجلی کے جو آلات ہیں وہ ہے مکسر مشین جس میں ہم مصالے وغیرہ پیستے ہیں اسی طرح اسی طرح ہم اس میں جوس وغیرہ بھی بناتے ہیں پہلے کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ مصالے کو پیسنے کے لیے پتھروں پر پیسا کرتے تھی لیکن اب اس کی جگہ گرائنڈر یعنی مکسر مسین آ گیا ہے جس کے ذریعے لوگ مصالے کو آسانی سے گرائنڈ کر لیتے ہیں یہ بجلی کے آلات ہو گئے اسی طرح انڈیکسن ہمارے کچن میں ہوتا ہے جو کہ بجلی سے چلتا ہے جس پر ہم آسانی کے ساتھ کچھ بھی گرم کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں